पूर्णियाँ जिला जेकर नाम पहिले लोग रखने रहै चम्बल एकरामे कहैछै पहिले पुराना पुराना जे बदमाशसनि लोग रहै ने ओकरा लानिके एकरामे फेंक दैत रहै किआकि यहाँ नहि खाएके रहै नहि पिएके रहै तऽ एकरा चम्बलके नामसे जानल जाय रहै आब ओ बात करैछी मनिहारीके मनिहारी जे छै ओ पड़ै छै कटिहारमे कटिहार जिलामे पड़ै छै लेकिन मनिहारीके एकगो बात छै कि ओकरो लोग जे छै वहाँ पर मनी नामके एकगो मनिहारीमे मनी नामके आदमी रहै रहय जलालगढ़ किला एकगो राजाके किला छै जेकरा जलालगढ़ किलाके नामसे भी जानल जानल जाइत छै ओ जे किला अभी बहुत साल पुराना किला छै जेकि यहाँके ऐतिहासिक छै ऐतिहासिक निशानी छै पूर्णियाँमे चम्बलके पुरनदेवी माताके बात करिओ तऽ एकगो बहुत पुराना छै ओ एकगो सपना देलकै रहै आ ओ साक्षात निकलल एकटा मन्दिर छिए पुरनदेवी ओतय जे जाइत छै पूजा पाठ करैत छै सब मनोकामना पूर्ण होइत छै